में हून हेडफोन लैते दे इन्ने शैल बज्जा दे जेल्लै में उ'नेंगी लाना होन्नां मिगी बारै दी कोई बाज नीं सनोचदी मिगी ते बड़े शैल लग्गे ओह्